डांस जेह्के डांसर करदे न बच्चें गी शौक ते बड़ा होंदा उ'नें ई इ'यै पंछान निं होंदी कि केईं बारी ओह् इं'या सोचदे कि ओह् इं'या नच्चा दा इ'नें छड़ा नच्चने दा कम्म ऐ होर कोई कम्म निं ऐ ते जेह्के लोग होंदे ओह् इन्ना उ'नेंगी

कि कुत्थां सिक्खन ओह्बी परेशानी औंदी कोह्दे कशा सिक्खना डांस कोह्दे कशा नेईं सिक्खाए ओह्दे बिच्चा कि ओह् परेशानी दिक्खने गी लभदी कि बच्चें ई कोई सिखाने आह्ला नेईं होंदा ते जेह्दी बजह कन्नै बंदे पिच्छै रेही जंदे इक्क दिक्खी निं पांदे ते बड़े कोई जां सिक्खने आह्ला उंदे कोल पेशैंस निं होंदे कि ओह् सिक्खी सकन